आङो दा जोंनि रायजो जानायनि बिथोरावहाय दा जों अन्नाया आं दा फिसाफोर खांदों साबा फिसाफोर खांदों साथामा फिसा हिन्जावफोर आरो सानैया फिसा हौवा दा बिसोरखौ आं नोगोद अन्नानै आङो एसे बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो बिमा फिफाया बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो जोङो खांबोदोमोन दा माखासेया फरायनोबो मोनाखै माखासेया दा सासेल' फरायनानै दं दा बिखौ आं मोजां थैजासे रायजो जालांनो थाखाय अन्नायजों आङो बिदिनो खांनानै दङ आरो बिसोर दा जेबो राहा खालामथ'नो हायाखै जेथिया राहा खालामनो हागोन गावसोदनि बुध्धिजों गावसोनि सान्नायफोरजों आइदियाफोर मोनलांगोन दा बिसोरो जोंखौ मोजाङैनो जोंखौ जेरै जों जेरै फिसाफोरखौ अनो जोंखौबो बिदिनो अनलांगोन आरो थैजासेयाव जों बिदिनो मोजां राहा लानानै फिसाफोरखौ खांलांनो हानायबादि जोङो थैजासे जाह सम जानायावहाय जों बारा खस्थ' मोनैबादि आं फिसाफोरखौनो अन्नानै दं आरो